हम कक्षा तीसरी क्लास में जब पढ़ते थे तो तभी से हमारा ये गणित और ये विज्ञान हमको बहुत ही अच्छे लगते थे इसके बारे में हमको कुछ पहले से भी जानकारी है तथा इसके बारे में हम विज्ञान के बारे में ज़्यादे शोध किये हुए थे तो हमें सबसे अच्छा ज्ञान विज्ञान विज्ञान से ही मिला मिलता है और वैसे बात किया जाए गणित का तो गणित में भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सारा हिसाब जो है जिसका गुण मिलता है सब अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं और हम लोग भी इसका सीखने से लाभ उठाते हैं गणित एक ऐसा मूलमंत्र है जो जो जिसके बारे में गणित गणित नहीं जान पाए तो ज़िंदगी में सारे चीज़ से पीछे रह जाते हैं जोड़ से घटाव से सारे चीज़ से समझना अच्छे तरीके से आता है गणित में और बात किया जाए विज्ञान का तो विज्ञान भी हमारे लिए इस ब्रह्माण्ड के लिए विज्ञान तो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और इसके बारे में भी पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं तीसरी क्लास से ले के ग्यारहवी नौवीं दसवीं इंटर तक पढ़ाए जाते हैं विज्ञान में यहाँ तक कि स बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इसके इसका एक एक मूल तंत्र जो है इसका सब सिखाया जाता है इसमें किस तरह से सांस लेना है किस तरह से खाना है किस तरह से पीना है सोना है बैठना है अच्छे तरीके से पर्यावरण का हवा जो चलता है इसी में सब विज्ञान में बताया जाता है और विज्ञान हर चीज़ में सबसे आगे रहता है विज्ञान हम लोगों को सब चीज़ से परिपूर्ण रखते हैं बता सकते हैं इसमें कौन कौन से जंगल में सब जानवर सब तरह के रहते हैं जंगलों में सभी तरह के जीव पाए जाते हैं और विज्ञान से हम लोग यही सब चीज़ सीखते हैं किस तरह से किस चीज़ को सुरक्षा किया जाए हर तरीके से फूल पत्ती डाली फल फूल जो भी है इसके बारे में सब चीज़ का जानकारी हम लोग को विज्ञान से ही मिलते है अभी अभी अभी जो है अभी आज से दो दिन पहले तूफ़ान आए हम लोगो को बहुत कुछ बर्बाद हो गये ये भी विज्ञान से भी जुड़े हुए होते हैं किस तरह से आपदा आते हैं सभी तरह के विपदा जोकि आके कभी हवा चलते हैं कभी मौसम ठंड रहते हैं तो कभी गर्म हवा देते हैं ये सारे चीज़ विज्ञान से ही जुड़े हुए होते हैं अभी अभी देखिए परसों फिर आए हवा जो सब कुछ बर्बाद करके गए इस तरह से हम लोग उस पे भी सोचते हैं तो ये विज्ञान का ही सब देन है ये सब आते कभी आते जाते रहते हैं अक्सर से मानसून में तो सबसे ज़्यादे ये सब देखते को मिलते हैं और इसके बारे में हम अभी और बहुत सारे कुछ हैं बोलने को लेकिन उतना अभी बोल नहीं पा रहे हैं तो विज्ञान से जुड़े चीज़ जो हैं सभी तरह के सब चीज़ अच्छे होते हैं